अॼुकल्ह माण्हू पंहिंजे धंधे लाइ या जेके बेरोज़गार आहिनि वधीक में वधीक माण्हू मछलियूं था पकड़नि जीअं उहो मछलियूं विकिणी करे पंहिंजो पंहिंजो रोज़गार था कमाइनि ऐं इनखां अलावा जीअं अॼुकल्ह कारख़ाने जा माण्हू आहिनि या होटलुनि जा माण्हू आहिनि वधीक में वधीक कचरो नदीनि में था विझनि इन सां असांजो जल प्रदूषण थो थिए इन जल प्रदूषण खे या हिनखे रोकिण लाइ सरकार खे कुझु कदम खणण घुर्जे जीअं असांजे पार्यावरण पार्यावरण बि सही रहे ऐं जल बि प्रदूषित न रहे इनखां अलावा हीअ मछलियूं पकिड़ण हिन पंहिंजो हिकु बिसनेस ठाहे छॾियो अथऊं इनखां अलावा मछलियूं वीचारी मछलियूं हीअ जल प्रदूषण जेको थिए थो होटलुनि जो कचरो या कारख़ाननि जो कचरो था विझनि पर असां जल प्रदूषण सां वीचारियूं मछलियूं इहे पाणी पीअण तियूं ऐं मरी तियूं वञनि त इन सरकार खे हिनजे लाइ कुझ न कुझु कदम खणण घुर्जे जंहिंसां असां जल प्रदूषण न थिए